ہلو السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ کیا میری بات پین کارڈ آفس سے ہو رہی ہے جی ہاں شکریہ میں محمد زاہد بات کر رہا ہوں جی میں نے پین کارڈ بنانے کے لیے آن لائن درخواست دی تھی جی غالبا ایک مہینہ پہلے ہاں وہ سبمٹ ہو چکا تھا تو اس کا ایڈیٹ کچھ ابھی تک نہیں یہ کب تک بنے گا ہاں وہ تو جب میں سبمٹ کیا تھا تو سبمٹ سیک سے فل دکھا رہا تھا وہاں وہاں ہاں تو جی اعتراف نمبر میرا نوٹ کریں میرا اعتراف نمبر ہے تیس نوے چوالیس بائیس اے جی ہاں میرا ڈیٹ آف برتھ نوٹ کریں پندرہ نو انیس سو چونسٹھ جی ہاں ٹھیک ہے ہاں وہاں پہ کیا بتا رہا ہے سبمٹ ہو چکا ہے تو کب تک یہ پن بن کر آ جائے گا ایک آدھ ہفتہ اور ویٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے اچھا پن نمبر جب جنریٹ ہو جائے گا تو میرے موبائل پر میسیج تو آ جائے گا نا ہاں ٹھیک ہے اور کاٹ کب تک آئے گا وہ میرے ایڈریس پر آ جائے گا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا جلدی کر دیں بڑا مہربانی ہوگا آپ کی